हैलो नमस्ते भ्राऽ जी बस ठीक तुस सनाओ एह् भ्राऽ जी में फोन तुसेंई तां कीता कि इ'यां छुट्टियां चला दियां ते सोचै दे आं कि कोई पिकनिक प्लान करचै सनाओ कोई तुस भी अपनी राय देओ कोई कट्ठे होइयै करचै कोई ते भी पैसे बी घट्ट लगदे न ते नेईं तां भी खर्चा बी क्या होंदा ते बच्चें दा बी मन ऐ कि पिकनिक जाना ऐ ते दिक्खो कोई होर पुच्छी लैओ कुसै ई जाना ते जगह जूगा सिलेक्ट करो ते दिक्खो करने आं कोई गड्डी शड्डी भी हां भी दिक्खी लैओ ते दिक्खी लैओ करी लैओ सलाह् भी मिगी सनाएओ करियै ते भी किट्ठे चलने आं इक दो दिन आस्तै दिक्खनै आं कोई ते भी सोचने आं पैह्लें तुस सलाह् करी लैओ ठीक ऐ भी ठीक